اس سال گرمی بہت زیادہ پڑ رہی تھی ہمارا کولر کافی پرانا ہو گیا تھا تو ہم نے گرمیوں کی شروعات میں ہی ایک نیا کولر خریدا جو اچھی کمپنی کا تھا اور کافی مہنگا تھا لیکن وہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو رہا ہے ہم اس کو کمرے میں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اس میں آواز زیادہ نہیں ہے زیادہ شور نہیں کرتا ہے اور جب وہ چلتا ہے تو پورے گھر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اگر ہم اس کو بالکنی والے کمرے میں کھڑکی یا بالکنی کے پاس رکھ دیں اور دوسرے کمرے میں باہر کی طرف کھلنے والے دروازے کو تھوڑا سا کھول دیں اور پھر کولر چلا دیں تو پورا گھر دسمبر و جنوری کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے کولر استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہم کو ملا کہ اس کی ہوا نیچورل ہوتی ہے مصنوعی ہوا نہیں ہوتی ہے اور یہ ہمارے بجلی کے بل پر زیادہ اثر انداز بھی نہیں ہوتا ہے اچھی کمپنی کا ہونے کی وجہ سے اس میں کرنٹ بھی باہر نہیں ہے کہ بچوں کے لیے خطرہ ثابت ہو اور بچوں کو اس کی پہنچ سے دور رکھنا پڑے اس کی جالیوں میں جس گھاس کا استعمال کیا گیا ہے وہ بہت عمدہ ہے میرا یہ تجربہ تو اتنا عمدہ اور زبردست ہے کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہر گھر میں اے سی کی جگہ کولر کا استعمال ہونا چاہیے